हाँ हम मतलब आपको मतलब लाइफ इन्सुरेंस का एजेंट हैं आपको पैसा इन्सुरेंस में जमा करना है इस इस इसमें इसमें ह हम आपको दस साल तक जो जमा करेंगे उसमें दस साल में आपको दूना बेनिफिट है इस कारण से आपको मैं फोन किए हैं बोली बताइए जो आप

हाँ जतन

के लिए आपको इक्कीस सौ साठ रुपया देना पड़ेगा समझ गए हैं आपको मतलब जो है साढ़े दस लाख की मतलब टारगेट है साढ़े दस वर्ष में हाँ बताइए ठीक है

ठीक है एस पोलिसी में आपको इक्कीस सौ साठ रुपया लगेगा समझ गए और धीरे धीरे ख़ुद दूसरा दूसरा पोल दूसरा समय में फिर दूसरा मंथली में मतलब आपको फिर टारगेट इसका पूरा करना पड़ेगा हाँ तो दस वर्ष के लिए आपका है हाँ दस लाख का मतलब आपको टारगेट मतलब दस लाख का टारगेट मिलेगा सोझे दुगना बेनिफिट मिलेगा बीस लाख हाँ आपको मतलब पहचान पत्र समझ गए बैंक मतलब अकाउंट नम बैंक अकाउंट समझ गए इस इसके बाद मोबाइल नंबर हाँ

हाँ ज़रूर ज़रूर ले कर आएँगे ज़रूर ज़रूर ज़रूर ओके ओके और सबका ज़रूर ज़रूर हम आएँगे तो आपको कॉल करेंगे और आप कॉल उठाइएगा उसके बाद हम आपके जगह पर पहुँच जाएँगे